जी बताइए जी छोटी मोटी दोकान है हमारी मोबाइल की सब मोबाइल है नोकिया नोकिया समसम गैलक्सी कौनसा लेना है नोभा सैमसंग का कौन कौन मॉडेल लेना है मैडम एच्किन टच कितना रेंज में लेना है बीस हज़ार है पच्चीस हज़ार तेईस हज़ार पचास हज़ार है डेढ़ लाख है किश्त पर लीजिएगा आप किश्त पर लीजिएगा तो वही बीस पच्चीस हज़ार का मोबाइल है तो मैडम आइएगा दुकान पर तब समझाएँगे क्या कैसे नियम है आधार कार्ड है लेते आइएगा दुकान पर आइएगा बैठिएगा समझाएँगे बुझाएँगे तब लीजिएगा मोबाइल मैडम मोबा आइएगा आप समस्तीपुर नहीं नहीं उतना में तो अब टुटल फुटल मोबाइल नहीं मिलेगा चोरी का मोबाइल वही मिल जाएगा पाँच छः हज़ार में दुकान पर आइए ना मैडम बैठा कर समझा आधार कार्ड आधार आधार कार्ड ले लीजिएगा एक दो हज़ार रुपया ले लीजिएगा आइए दुकान पर समझा देते हैं दुकान पर आइए मैडम समझा देते हैं मोबाइल पर नहीं समझा सकते हैं